रामनगर टेस्टी होटल मां मां बुक थी कया खाधो त उन सां गॾु जे तव्हां थधो पीअणो रखंदा हुजो त जीरो सोडा आहे थम्स अप आहे कोको कोला आहे ओरेंज आहे मेंगो आहे न हुजे कोई त स्प्राइट ई मोकिले ॾियो त छा आरे के खाधे सां गॾु सही पवंदो

अगरि स्प्राइट न हुजे त थम्स अप बि हलंदी हा तव्हांजे होटल जो मूंखे आहे न वधीक टेस्ट वणंदो आहे त मां इन होटल मां ई बुक कंदी आहियां तंहिंजे करे कोल्ड ड्रिक्स स्प्राइट न हुजे त थम्स अप खणी मोकिले ॾिजो